ہندوستان کے اندر ایسا بہت سمسیا ہے کہ جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھو تو کتنا غریبی ہے ہمارے پچھمی پوروی علاقہ بہار کے اندر کتنا غریبی ہے سرکار اس غریبی کی طرف دھیان دے اور اس کو ختم کرے اور کہیں پہ اسکول ہے تو اس میں ٹیچر نہیں ہے کہیں پہ ہاسپٹل ہے تو اس میں ڈاکٹر نہیں ہے اور ہر چیز ہاسپٹل میں نہ اسکول میں کوئی چیز میں سویدھا نہیں ہے اس میں سرکار غور و فکر کرے اور صحیح روپ سے اس کے اندر کام کرے اور ہمارے بچے جو پریشان ہے کوئی کھیلنے میں بزی ہو گیا ہے کوئی موبائلوں میں ٹیم پاس کر رہا ہے گانے سن رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں سن رہا ہے اور تعلیم سے محروم ہو رہا ہے اس پہ سرکار کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے نوجوان بنے پڑھائی لکھائی کر کے آگے بڑھے اس دیس کو ترقی میں لے جائے اور اس دیش کو روشن کرے تو سرکار کو چاہیے اس پہ پورا پورا دھیان رکھا جائے کیونکہ ایسا بہت بے روزگار ہے جس کے پاس علم ہے تو اس کے پاس روزگاری نہیں جس کے پاس روزگار ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے